दै बानआवबो माइआबो थैयो आरो रानखांबाबो थैयो माइआबो मोजां जाया हाग्राबो जायो माइयाव गायबाबो बिदिनो थैयोबो बिदिनो एम्फौबो जायो आबाद मावबाबो बिदिनो जायो बारा मोजां जाया माइफ्राबो अखा बारायावबो बिदिनो जायो अखा बारायावबो थैयो सान्दुंआवबो थैयो